ہمارے علاقے میں نقل و حمل کی بہت ساری سہولیتیں موجود ہیں دستیاب ہیں جن میں سے سے فائدہ اُٹھایا سکتے ہیں یہ لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں سہولیتیں سستی و قابل اعتماد ہیں ٹیکسی ٹیکسی سے لوگ بہت زیادہ فائدہ اُٹھاتے ہیں آج کل ٹیکسی بہت ہی زیادہ چلتی ہے اور ٹیکسی کی جگہ اب زیادہ تر لے لیا ہے آٹو رکشہ نے آٹو رکشہ سے لوگ بہت زیادہ فائدہ اُٹھاتے ہیں اور بہت ہی جو بھی ابھی آٹو رکشہ سرکار کی طرف سے بھی ملا تھا سرکار کی طرف سے بھی لوگوں نے بہت ہی فائدہ اُٹھایا جن کی پاس تھا اُنہوں نے بھی حصّہ لیا اور آئیں سرکاری ایک رکشہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک سفر کرنا چاہتا ہے اُس میں اچھے سے کُھلا کُھلی جگہ بھی رہتی ہے اور صحیح سے ہَوا بھی آتی ہے اِس لیے ہر ایک کو رکشے کی سواری بہت ہی پسند آتی ہے اب تو لوگ موٹر سائیکل اور ٹیکسی کے بجائے زیادہ سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ رکشے پر سوار ہیں بس پہ تو اب زیادہ تر کوئی نہیں سوار ہوتا ہے اور بس کو زیادہ تر زیادہ کوئی اچھا سوچتا بھی نہیں ہے بس دور دراز کے لیے بس ہوتی ہے ورنہ ایسے ہی عام طور پر زیادہ تر لوگ رکشہ کا استعمال کرتے ہیں رکشہ بہت ہی اچھی سواری ہے ہماری اور بہت ہی کم پیسے میں ہم اپنے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں رکشے کے ذریعے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے اور خوشی و سکون کے ساتھ اُس میں نہ ہی تھکان محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی اور کرایہ بھی رکشے کا کم ہوتا ہے